جی ہاں ہمیں نل کا پانی ملتا ہے پینے کے لیے اور وہ بہت صاف و شفاف ہوتا ہے جو ہم ہمارے جسموں میں طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے اور روز ہمارے پاس نل کا پانی آتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے کپڑے دھونے کے لیے پانی پینے کے لیے نہانے کے لیے وغیرہ